शादी जैसे शादी बड़े बड़े समारोह में पानी की व्यवस्था के लिए देखा गया है कि वर्तमान में मतलब अपना जैसे भहुत बड़ा कार्यक्रम करना है शादी काे और हमें पता है अपने को बहुत पानी की व्यवस्था अपने को करनी पड़ेगी तो नगर निगम नगर पालिका और नगर परिषद के क्षेत्र में तो ऐसी व्यवस्था की गई है कि अपन मतलब पर्ची कटवा लेते हैं ना टंक जो टैंकर आता है और टैंकर के द्वारा अपनी मतलब पूर्ति जितनी भी है पानी की वह क़रीब हो जाती है तो अपन वर्तमान में जैसे अपनी डेट शादी की फिक्स हो गई है तो अपने को देखा गया है कि अपन तीन महीने दो महीने पहले तो अपन टैंकर की व्यवस्था कितने में टैंकर हैं कितने व्यक्ति का अपन को काम करना है उस हिसाब से अपन टैंकर बुक करवा लेते हैं बड़े बड़े क्षेत्र में तो शादी समारोह में पानी की बड़ी बड़ी मात्रा की व्यवस्था करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है लेकिन देखा गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं ग्रामीण क्षेत्र में हेड पम्प है अब हेड पम्प से फिर पानी की भी बड़ी मात्रा शादी समारोह में है नल के द्वारा जितनी पानी की व्यवस्था उतनी हो पाती है और बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में देखा गया है कि हेड पम्प में पानी नहीं आ रहा है तो उसकी भी एक व्यवस्था है कि अपने मतलब कैन के द्वारा पानी जो पैसे में मिलता है उसमें अपन मतलब केन वाले से कोन्टेक्ट करके और पानी की व्यवस्था करते हैं और पूछते हैं कि कैन कितने का है क्या है मतलब उस हिसाब से वह बता देता है कि एक कैन में कितने जन निपट जाएँगे अपने जयदा व्यक्ति हैं तो उस हिसाब से अपन मतलब कैन की व्यवस्था के द्वारा और पानी की मात्रा की कोशिश करते हैं अदर जगह बोरिंग है तो बोरिंग के द्वारा अपन मतलब स्वयं जो अपना है टंकी वग़ैरह है उसको कैन है बड़ी बड़ी टंकी हैं उसको भरकर शादी की मात्रा में पूर्ति करते हैं अदर जगह बहुत सी जगह ये चीज़ें नहीं हैं तो भी अपने को व्यवस्थाएँ करना पड़ता है कि दूसरे के घर में बोरिंग है या बाज़ू में हैं तो उसके द्वारा नली में पानी की व्यवस्था कर लिया हेड पम्प है इस प्रकार से मतलब जैसे बड़े बड़े जो शादी के समारोह रहते हैं उसमें अपन पानी की व्यवस्था हमारे द्वारा कर ली जाती है